नोंथांमोननि सोरगिदिं साखोन सिखोनै लाखिनो मा खालामो जोंनि सोरगिदिं साखोन सिखोनै लाखिनो जोङो ओरैबायदि खालामनांगौ दि एबा जोङो खालामो दि जोंनि सोरगिदिं थानाय जायगाफोरखौ जोङो जेब्लाबो साखोन सिखोनै लाखिनाया गोनां मानोना साखोन सिखोनै लाखियाब्ला जोंनि देहायाव बै साखोन सिखोनै लाखियिनि थाखायनो सुबुंफोरनाव बेमार आजार जानो हागौ बेनि थाखायनो जोङो जोंनि सारिगिदिं थानाय जायगाफोरखौ साखोन सिखोनै लाखिथारनांगौ साखोन सिखोनै लाखिनो थाखाय जों गोबांथार खामानि मावनांगौ दं मानोना जोंनि सोरगिदिं साखोन सिखोनै लाखियोब्लासो जोंनि देहाया गोग्गोयै थागोन बेनिखायनो जों जोंनि सोरगिदिं जायगाफोरखौ साखोन सिखोनै लाखिनांगौ साखोन सिखोनै लाखियोब्लासो जोंङो बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हागौ साखोन सिखोनै लाखिनो जों मा मा खालामनांगौ बेफोरखौनो आं माखासे बुंनाय जाबाय जोंनि साखाथि फाखाथि जायगाफोराव दाखोर दाला एबा लेथ्रा बा मैलागोनां बेसादफोरखौ गारलाबायनो नाङा बै दाखोरफोरखौ एबा लेथ्राफोरखौ दाबसे गोजान जायगायाव जमा दोननांगौ उनावहाय बै लेथ्राफोरखौ एबा दाखोर दालाफोरखौ सावनानै गारनांगौ बेनि अनगायैबो जोंनि साखाथि फाखाथि एबा जानला मानला जायगाफोराव खिनो नाङा हासुनो नाङा मानोना बेफोरनिफ्रायबो जिउसाफोरा बारदेरो बेनि अनगायैबो जोंनि साखाथि फाखाथि बाजाराव मोननाय प्लास्टिकफोरखौ जोङो जानला मानला गारनाया मोजां नङा बेजों लोगोसे जोङो सोरगिदिं जोंनि साखाथि फाखाथि एबा जोंनि सोरगिदिं साखोन सिखोनै लाखिनो थाखाय जों जेब्लाबो खामानि मावनांगौ जेरै जोंनि सोरगिदिं साखोन सिखोनै लाखिनोब्ला जोङो जोंनि सोरगिदिं बिफां लाइफां गायनांगोन लोगोसे हाग्राफोरखौ साफा लाखिनांगोन लोगोसे न'खराव थानाय दाखोर दालाफोरखौ जानला मानला जायगाफोराव लाखिनो नाङा लोगोसे न' न'फोरनि प्लास्टिक बथलफोरखौ जानला मानला जायगायाव गारनो नाङा लोगोसे जानला मानला जायगायाव खिनो हासुनो नाङा बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि सोरगिदिं साखोन सिखोनै लाखिनो गोबांथार खामानि मावनांगौ दं जेरै जों जेब्लाबो गुबुनखौ बुंनांगोन जोंनि सोरगिदिं जायगाफोराव खिनो नाङा हासुनो नाङा आरो दाखोर दालाफोरखौ जानला मानला जायगाफोराव दोननो नाङा एबा गारनो नाङा होननानै बुंथारनांगोन लोगोसे एबा बेजों लोगोसेनो जोङो जोंनि सोरगिदिं साखोन सिखोनै लाखिनो थाखाय जों बयबो बिफां गायनांगोन बिफां गायोब्ला जों बे बिफांनिफ्राय गोग्गो अक्सिजेन मोनगोन बेजों लोगोसे जोंनि देहायाबो एबा जोंनि जिउनि देहायाबो बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो खाबु मोनगोन बेबायदिनो जों जोंनि हाथाइ बाजारफोराव जानला मानला गाज्रि दैफोरखौ दैमाफोराव गारहरनो नाङा जोङो साफ सिखोनै थाथारनांगोन